ہیلو سر جے ایس این ٹور اینڈ ٹریول سے بول رہے ہیں سر ایک کیب بک کرنی تھی دل لال قلعے پہ گھومنے جانے کے لیے سر لال قلعے کے بتا دیجیے یہاں سے جنک پوری سے اچھا اور اگر سر فل ٹور اینڈ ٹریول کرنا ہو جیسے کہ ہمیں پورے میں گھومنا ہو سر پورے دن میں آپ جو بھی پلیسز ہیں اس میں گھما دیں گے تو فائیو تھاؤزینڈ تو سر اس میں پک اپ اینڈ ڈروپنگ دونوں ہوگا اچھا سر کتنی پلیسز گھمائیں گے نہیں یہ تو پتہ لگے نا آپ اس میں کتی پلیسز گھمائیں گے دو تین چار پانچ نہیں وہ تو آپ ٹائمنگ اپنے حساب سے طے کر لیے گا نا کہ آپ اتنے ٹائمنگ رک سکتے ہیں اچھا تو آپ کا یہ آفس کہاں پہ ہے سر لکچھمی نگر کے پاس آفس کے اوپننگ ٹائمنگ کیا ہے اچھا سر سر آپ کا شبھ نام او کے سر پھر میں آپ کو کال کر کے بتاتا ہوں تھینک یو سر